में अपनी स्हेलियें कन्नै माता वैश्णो दै गेई ही बड़ा मजा आया रस्ते च जंदे पैह्लैं असें जिल्लै अस कटरा पुज्जे कटरै उत्तरे फिर असें माता दी भवन दी पर्ची कटाई पर्ची कटानें दे बाद जिसलै असें सफर कीता उत्थैं जान लगे ते जंदे जंदे असें अपने बैग दे बिच्च चिप्स कुरकुरे बगैरा सब कुछ पाए दा बड़े मजे कन्नै गे असें फिर इक दुए हसदे खेलदे गे बड़ा मजा आया साह्नू इक थाह्र असैं बैठियै चने वी खाद्दे साह्नू चने बड़े सोआद लग्गे उत्थूं दे फिर असें जिसलै अस अध्द कवारी माता दै पुज्जे उदे अग्गै कंटीन ही तै कंटीना च बैठे उत्थूं असें बिस्किट बगैरा ले बड़ा मजा आया खाने दा

अस सारियां स्हेलियां कट्ठियां बैठी दियां ही ते अपनियां गल्लां बातां लग्गी पेइयां करन ते माता दे जाने दा बड़ा बजा आवा दा हा साह्नू फिर असें इक दुए कन्नै लग्गी पेइयां गल्लां करन कि माता दे जद्द बी जाह्गे सारे कट्ठे ही जाना ऐ फिर लग्गी पेइयां असें इक दुए दियां चीजां बंडन में लग्गी पेई उस्सी देन ते ओह् मिगी लग्गी पेई देन साह्नू उत्थूं दा मौसम बड़ा ही शैल लग्गा माता दै इ'यां लग्गा दा ही जियां कि असीं अज बर्फा दे बिच्च ऐ बैठी दियां

फिर असैं सारियां इक थाह्र कट्ठियां होइयां फिर आइयां असे सारियां जिसलै अस इत्थै पुज्जे कटरै पुज्जे माता दे दर्शन करियै आए बड़ा मजा लेआ असें बैठी गेइयां उत्थै असें किन्ने चिर असैं कोई घैंटा उत्थै गुजारेआ असें कि असैं केह्ड़ा बार बार इक साथ सफर करना ऐ पता निं कोह्दा पैह्लै ब्याह् आई जाना ते कोह्दा बाच होना ऐ लग्गी पेइयां आप्पू बिच्चो गल्लां करन फिर ओह्दे बाद असें आई गेइयां अपने अपने घरे गी घरा आइयां माता दे दर्शन करियै आइयां बड़ा मजा आया साह्नू दर्शन करने दा